साढ़े इत्थें जम्मू कश्मीर जम्मू च बड़े भांति भांति दे लोक रौंहदे मतलब बड़े बक्खरे बक्खरे धर्में दे लोक रौंहदे इत्थें ते सारे अपने अपने धर्में दी मतलब कन्नै अपने धर्में दी इज्जत करदे ते कन्नै दूएं धर्में दी बी इज्जत करदे तां गै एह् लोक अज्ज तोड़ी बी किट्ठे र'वा दे ते मिगी इं'या लगदा के में जित्थूं तोड़ी मेरी समझै च औंदा में दिक्खे दा के जेह्कियां दूइयें दूइयें जातियें दे लोक बी होई गे जियां कुसै बी धर्म गी लेइयै चली लैओ जि'यां हिंदु धर्म होइआ जां मुसलमान धर्म होइआ इं'दे च बक्खरी अपनियां अपनियां जातियां होंदियां लेकिन प्ही बी एह् बहुत इज्जत ते प्रेम भाव कन्नै किट्ठे रौहंदे ते प्रेम भाव कन्नै इक्क दूए गी इज्जत देइयै गै अग्गें चलदे क्योंकि कुसै बी जगह दा विकास जेह्का होंदा ओह् जेह्के उत्थें रौहने आह्ले लोक होंदे उंदी बजह कन्नै गै होंदा अगर ओह् इक्क दूऐ गी मदद करदे इक्क दूए कन्नै साथ देइयै अग्गें बधदे तांइयें केह् आखदे उस जगह दा विकास होंदा तांइयें उ'नें लोकें दा बी विकास होंदा ते मिकी जि'यां में दिक्खे दा जि'यां भांतियें भातियें दियां जेह्कियां जातियां होंदियां जेह्कियां तुस भांति भांति दे जगह जगह च लोक होंदे जियां बक्करवाल होइयै जियां गुज्जर होई गे जां भी जियां कश्मीरी होइयै इंदा इंदा केह् आ गी लेइयै जेह्कियां ओह् ऐ ओह् सारें दी सोच इक्कै नेही ऐ मतलब कि इंदा भामें रैह्न सैह्न बक्खरा जेह्का होऐ होना पर इंदा धर्म इक्को ऐ ते एह् इस चीज़ै दी बहुत इक्क दूए कन्नै इज्ज़त करदे